हेलो सर नमस्कार सर नमस्कार सर रौशन बाजि रहल छी जी जी सर एगो सर गाड़ी लेनाइ छलै अहाँके किस्तपर अहाँके जी तऽ हीरोक जी जी हीरोके लेबय चाहै छियै तऽ उएह सर बुझय चाहै छलहुँ जे सभ की केना कागज लगै छै एकर अहाँके हम जी जी जी जी जी तीन महिनाके जी जी जी जी जी जी जी आधार कार्ड भऽ गेल अहाँके बैंक स्टेटमेंट भऽ गेल अच्छा ओहो चाही अहाँकेँ तऽ जी जी जी नहि भेटल यए जी जी की दिक्कत छनि जे लोन नहि भरै छथि जी जी जी जी दिक्कत नहि सर यदि हम सारा कागज लऽ कऽ अहाँ लग सुबह दस एगारह बजे आबि जाइ छी तऽ अहाँ हमरा कखन तक फ्री कऽ देबै गाड़ी उएह दिन दऽ देबै या टाइम लेबै जी जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा मने बहुत सारा रहै छथि बिलकुल बिलकुल सर जी जी ओह्ह बिलकुल सर बिलकुल सर जी जी जी जी जी ओ तऽ ओसभ तऽ ओसभ लेने आयब हम लेकिन अहाँ ई बता दिअ जे ऑफ कहिया रहै छै अहाँकेँ जी जी तऽ तखन ओहि हिसाबसँ देख लै छी हम काल्हि यदि आयब तऽ अहाँकेँ सुबह फोन कऽ कऽ काल्हि हम आबि रहल छी अहाँकेँ ओ सारा किछु हम अहाँके ल लऽ कऽ आबि रहल छी जी ठीक छै सर प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम